ریاست تلنگانہ میں پچھلے دس سال میں کئی ایسی ترقی ہوئی جیسے کہ آئی ٹی کمپنیز آئے ہیں اور خاص کر کے جو فارمرس ہے ان کے لئے کئی ایسے اسکیمس کئی ایسے چیزیں حکومت نے عمل میں لائے اور بجلی کا بھی بہت سا ایسا اسکیمس آئے ہیں جس کے ذریعے عوام کو بہت سا بہت سا فائدہ ہوا اور رہی بات اسٹوڈینٹس کی جو اپنے نوکریوں کے لئے تلاش میں تھے ان کے لئے بھی کئی ایسے کمپنیز آئیں ہیں جو باہر سے جیسے کہ یو ایس امریکہ لنڈن وہاں سے تو بہت سا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو آج کل ریاست تلنگانہ کی بات لے لیں اگر آپ تو اور کئی ایسے روڈس بلڈنگس کئی ایسی ترقی ہو گئی ترقی بحری حیدرآباد میں